हाँ बोल रहे हैं

तो आप को सिर्फ मतलब फोटोग्राफी चाहिए या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाना है अच्छा दोनों चीज फोटोग्राफी भी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी तो मतलब फोटो खींचने के बाद आप उसका मतलब एल्बम वगैरह भी बनवाना पड़ेग बनवाओगे आप अच्छा तो कब है आपके यहाँ पर शादी अच्छा सत्ताईस में है

अच्छा तो मतलब जो पहले के जो कार्यक्रम रहेंगे उन सब में भी आना पड़ेगा न है न

तो आप आप अब आपकी लोकेसन वगैरह क्या रहेगी

अच्छा और बारात वाली लो लोकेसन अच्छा अच्छा हाँ तो मतलब दोनों पास ही पास हैं ज्यादा वो नहीं है डफरेंस हाँ तो मतलब शादी वगैरह दिन की रहेगी या फिर रात का फोटोशूट रहेगा नाइट का भी जो फोटोसूट रहेगा अच्छा और कपल सूट वगैरह भी रहेगा उसमें

तो ठीक है तो फिर हम आपको बता देंगे अभी तो वैसे शादी का सीजन है तो बुकिंग चल रहीं हैं तो फिर भी आपको मतलब सत्ताईस सत्ताईस से सत्ताईस से चाहिए आपको या फिर सत्ताईस तक चाहिए

अच्छा बाईस से सत्ताईस तक रेगुलर है न रेगुलर तो बाईस बाईस से तो मतलब आपको दिन में चाहिए रहेगा

अच्छा जो मेन जो ब बारात जाएगी उसमें रात में चाहिए आपको है न और बारात में आपको फ़ोटोसूट बारात में भी आपको फोटो सी सूट वीडियो सूट चाहिए या फिर बारात में सिर्फ वीडियो सूट वीडियो सूट चाहिए अच्छा बरात में भी आपको दोनों चीज चाहिए जब आपकी बारात लगेगी जैसे ठीक है तो फिर बाईस तारीख को मैं अपना जो भी है मतलब मेरा हेल्पर है और मैं हम दोनों आ जाएँगे

इसका रेट आपको पड़ेगा एल्बम के साथ मतलब पूरा ऑल टोटल आपको बताना है न है न तो आपको ये करीब पड़ेगा बारह हजार करीब पड़ जाएगा डिस्काउंट सर अपन कर लेंगे आप हजार डेढ़ हजार थोड़ा कम दे देना